मेथाइखौथ' जों रोजाबो मेथाइआव जोंहा स्केल थायो ए स्केलथ' थाया खोमालै बि सि दि बिदि स्केल थायो आंबो रोजाबो मेथाइखौ मेथाइआ जाहैबाय जोंहा मेथाइनि स्केल थायो बे स्केलजों लानानै जों मेथाइ खनो जेरै सा रे गा मा निफ्राय मेथाइआ जाना फैयो स्केल हिसाबै लायोब्ला मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय जोंनो स्केल नांगौ बे स्केलखौनो जों सा रे गा मा निफ्रायसो मोनग्रोयो क्लासिकेल मिउजिक होनोब्ला जोङो दानि सोलिबाय थानाय क्लासिक मिउजिकआव जोंहा स्केल थायो बे स्केलखौ लानानै खन्नाय जायो गोबां रोखोमनि गोबां मेथाइ क्लासिकेल मिउजिकआ जोंहा इसे गोब्राब जायो रोजाबनायाव बेनि थाखाय जोंहा स्केलनि कर्सखौ मोजां लानांगौ जाहैयो सा रे गा मा हायाबा जों क्लासिक क्लासिकेल मिउजिकखौ जों रोजाबनो हानाय नङा जोङो स्केला थायोबासो मेथायखौ रोजाबनो हायो दानि मेथाइआथ' एकदम इजिसो जायो जेबो गोब्राब गैया स्केल गैया दानि मेथाइआबो मोजां गोदोनियाबो गोदो मोजां मेथाइखौ जों इगनर खालामनो हाया फार्स्ट क्लासिकेल मिउजिक बेबो मोजांआनो खोनासंनो आराम मोनो उन्दुलाङो बेफोर मेथाइखौ खोनासंबा क्लसिकेल मिउजिक लायोब्ला जोङो सा रे गा माफोर सोलोंनांगोन सा रे गा मा अब्लानिया जों स्केलखौ मोन्नो हागोन स्केलखौ मोनोबासो जोङो मेथाइआव फैनो हागोन स्केलनि थाखाय एखदम मोजां सोलोंनानै स्केलखौ लानानै खनजोबनांगौ जोंहा बेफोरबायदिनो बहुद सिंगार थायो बेफोर क्लासिकेल मिउजिकखौ सोलोंग्रोयो दानि मेथाइ गोदोनि मेथाइ जेबो फारागथि गैया मेथाइआ मेथाइयानो रोजाबब्लानो मिउजिकआव गासैयावबो क्लासिक बे स्केला थायो गोदोनि खन्नाय मेथाइआव बांसिन सा रे गा मानिफ्रायनो खन्नाय जायोमोन दानि मेथाइआव बांसिन स्केल लायालासिनो खन्नाय जायो